आमच्या गांवांत खूब खूब लोक अशे हस्तकलेचो वावर करता जशे कोंड्याची आकाशकंडील करप वा कागदांचीं कागदांचीं कसलीं फुलां मागीर कागदांचीं पक्षांचीं अशीं हस्तकलेन हस्तकलेंतल्यान करतात तशेंच चवथीचे डेकोरेशनाक तांचो वापर करतात मागीर आतांआमी हांव म्हाका लेगीत असो हातूंत हस्तकलांत काम करपाची आवड आसा जेन्ना म्हजो तो इश्ट आसा तो अशे तरेचीं कामां करता तेन्ना हांव ताका आदार करपाक थंय आदार करपा खातीर वयता तेन्ना म्हाका ताचो खूब प्रमाणान मेळटा